کام کی جگہ یا پڑھائی کی جگہ پر تنازعات یا مشکل حالات جب بھی آتے ہیں تو ہم اسے بہت سنجیدگی کے ساتھ حل کرتے ہیں یہ نہیں کہ اگر کوئی شخص سامنے سے غصہ کر رہا ہے یا لڑائی جھگڑا کرنے پر آمادہ ہے تو ہم بھی غصہ کریں لڑائی جھگڑا کرنے پر آمادہ ہو جائیں بلکہ ہم سنجیدگی کے ساتھ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بات کو سمجھتے ہیں سنتے ہیں اور پھر اس کو حل کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ آسان طریقہ نکالتے ہیں تاکہ دونوں خوش ہو سکیں